ہاں کھیلیں کھیلنے سے ہمارا دماغ ایک جگہ پر ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں مینٹل مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور یہ کھیلنے سے اچھا سرکولیشن ہوتا ہے اپنے باڈی کے میں بھی اچھے اچھے چینجیز آتے ہیں ہم فٹ ہوتے ہیں ہمارے ذہنی دماغ کے پریشانیاں وہ یہ سب دور ہو جاتے ہیں اچھا لگتا ہے کھیلنے سے